हॅलो हांव सुखदा उलयतां तुमी कॅब ड्रायवर न्ही म्हजें इश्टीण काणकोण रावता घर नंबर एक तीन आठ पांच शेळीं लोलयें काणकोण हांगा ह्या नाम्याचेर तांकां तुमी मातशें कुंकळ्ळी बस स्टॅण्डा कडेन हाडून पावयात हांव तुमकां तांचो संपर्क क्रमांक दिता मातशें बरोवन घेयात णव चार शून्य तीन दोन पांच शून्य सात णव चार हो आसा काणकोण साकून कुंकळ्ळी असो हो प्रवास आसतलो काणकोणच्यान करमल घाट काडून बाळ्ळी पावतगीर कुंकळ्ळी बस स्टॅण्ड लागता थंय तांकां पावयात तांकां हाडपाक सकाळचें णव वरांचेर चलात तर तुमचो खर्च कितलो आसतलो कितले पयशे लागतले तिनशें रुपया बरें तर तांकां मातशें हाडात जर कितेंय लागलें जाल्यार विचारपाचें आसल्यार म्हाका ह्या क्रमांकाचेर फोन करून विचारात बरें तर